हैलो हा गुड इवनिंग हा ॿुधायो सेठि अच्छा अच्छा हा

त हिन में मूंखे डॉक्यूमेंटस ॾियणा न पवंदा त छा छा ॾियणो पवंदो

अच्छा हिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट घणो तव्हां ॿुधायो ॾह टका ॿी बैंक हाणे कोटक महिंद्रा बैंक सिक्स परसेंट सेवन एट इएं थी ॾे त ॾह टका त वधीक थी विया न सेठि अच्छा प्रोसेसिंग चार्ज बिल्कुल न आहे छो त वरी पहिरों चवंदा आहिनि की प्रोसेसिंग चार्ज कान्हे लेकिन तंहिं खां पोइ ॾिसि त फस्ट इंस्टोलमेंट में ई पैसा कटे छॾींदा आहिनि पोइ ॿुधाईंदा आहिनि भई हिन फलाणी त हेतिरी चार्ज सर्विस चार्ज लॻंदी अच्छा अच ठीक आहे त मूंखे बि पहिंजे घर वारनि सां सलाह करिणी पवंदी मूंखे हा हा मूंखे बि घर वारनि सां सलाह करिणी पवंदी ऐं मां

हा हा मां बि हा थींदो आहे न पैसा त माण्हू वठणु ईजी आहिनि पैसा भरे बि सघूं न इएं न वरी पोइ तव्हां जो फ़ोन अचे असां खणूं ई न असांखे बि मूंखे बि जाम सोचे समुझी करे कमु करणो पवंदो छो त बिज़नेस हालत जाम सुठी कान्हे ऐं लोन वठिणो आसानु आहे लेकिन लोन भरणु जाम मुशकिलु आहे इन करे जेको बि मां सभु कंदुमि मां तव्हां खे सोचे करे ॿुधाईंदुमि सुभाणे परीहं हा हा तव्हां जी ॻाल्हि मूंखे समुझ में आई ऐं मूंखे तव्हां जी ॻाल्हि मूंखे समुझ में आई मूंखे पैसनि जी जाम ज़रूरत बि आहे लेकिन सोचे समुझी करे मां तव्हां खे ॿुधाईंदुमि सुभाणे परीहं जॾहिं थियो फ़ोन कंदुमि ठीक आहे ओके हा नमस्ते नमस्ते